اسکول کی تعلیم کے بعد عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ چودہ پرسین یا پھر بیس پرسین طلبہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم کی طرف رخ کرتے ہیں اور باقی تمام جو اسی پرسین طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں یا تو وہ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے لگتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں یعنی سیلس مینگ کا کام کر لیتے ہیں یا کسی پرائیویٹ کمپنیوں میں یا بارہویں کر کے یعنی روزگار اپنا تلاش کرتے ہیں اور کم تنخواہ میں وہ وہاں کام کرنے لگتے ہیں یا پھر اپنے علاقے میں ہی کوئی نوکری چھوٹی موٹی دکانوں پر کرنے لگتے ہیں تاکہ بارہویں کرنے کے بعد وہ روزگار یعنی کچھ پیسے وغیرہ کمانے لگیں اور روزگار میں وہ لگ جائیں یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے بعد عام طور پر لوگ اعلیٰ تعلیم کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں خاندانی کاروبار میں ہی لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ نوکری کرنے لگتے ہیں اور اپنے روزگار کے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں